प्रणाम भैया भैया हमको एक पूजा के लिए अल्मीरा चाहिए कितने तक मिल जाएगा भैया वही पूजा करने के लिए मान लीजिए छोटा में छोटा कितना साइज का है आपके पास नहीं नहीं ढाई ढाई तीन फिट का चाहिए ढाई से तीन के लिए

सोलह सत्रह सौ में आ जाएगा और भैया एक हमको वो चहिए पलंग पलंग चहिए था बेड ये डबल चाहिए था भैया वही मान कर चलिए लगभग मिल जाए आठ नौ हज़ार भरे में फिर कितने में हो जाएगा भैया अच्छा सत्रह से अठारह हज़ार रुपया तो उस वो पहुँचा हमारे यहाँ पहुँचा भी सकते हैं कि हमको लेने के लिए आए आना पड़ेगा हमको लेने के लिए आना पड़ेगा अच्छा वही वो वो वही वही मान लीजिए जैसे हम आएंगे तो साधन ओधन वहाँ से मिल जाएगा न भेजने के लिए वही पूछ रहे थे और आपके पास वो क्या बोलते हैं रजाई गद्दा भी मिल जाएगा क्या मिल जाएगा वो भी अच्छा चलिए अच्छा एकाध घंटे में आ रहे हैं

हमको एक वही मसहरी चाहिए औ वही एक पूजा करने के लिए अल्मीरा और वही उस पर क्या डल्लब ओल्लभ जो होता है मसहरी के ऊपर वही सब चाहिए

तो कुछ कंसेसन नहीं करेंगे अरे तो दो पाँच सौ कम है अरे तीन समान में पाँच पाँच पाँच सौ काटेंगे तो पंद्रह सौ हो जाएगा न भैया अरे देख लीजिएगा लहा के कर दीजिएगा बहुत गरीब आदमी हैं यार भैया इसलिए बोल रहे हैं ठीक है भैया ठीक है ठीक